म्हाजे हेतून सगले संगीत सी सादें म्हणून सादें नासता आनी कठीण म्हणून कठीण बी नासता सगळे संगीताच्या वेग वेगळे हावभाव आसतात जशें की शास्त्रीय स संगीताचो वेगळो भाव आसता आनी समकालीन श संगिताचो वेगळो शास्रीय संगीतांत आमकां आमचो आवाज हावभाव आनी तेचो ताल समजून घेवंक जाय आनी तेचो रा शास्त्रीय संगीतान तेचो रास बी समजूंक जाय तो समकालीन संगीतान आमकां तेचो हावभाव समजूंक जाय आनी तेचो आनी आवाज बी समजूंक जाय संगीतान आवाज बरो आसल्यार जायना संगीतान आमकां आमचे आमकां ताल समजूंक जाय तेचो हावभाव तेचो रास तेचें गीत तेचे शब्द आमकां हे सगळे समजून घेवंक जाय हे समजलें जाले जाल्यार आमचें संगीत बरें जावपी ना जाल्यार आमचें संगीत सगळें आमचें संगीत बरें ना जावचीना आमचें संगीत सगळें ताला भायर वयतलें आनी तें खूब कठीण दिसतलें